मां जॾहिं पेंटिंग ठाहींदी आहियां त बि कैनवस वठी ईंदी आहियां कैनवस में वठी करे पोइ ऊपर मथां खां वाइट कलर लॻाईंदी आहियां पोइ वरी ऑयल कलर वठी ईंदी आहियां ऑयल कलर वठी करे पोइ हुन खे मां पेंट कंदी आहियां हुननि में पहाड़ नदियूं ऐं पथर ऐं सभु कुझु प्रकृति जो सौंदर्य हूंदो आहे हुन में ऐं हुन खे पोइ हिकु हिकु कलर सां मां कलर कंदी आहियां ऐं हुन खे शेड ॾींदी आहियां सुठे ढंग सां कंदी आहियां ॿी पेंटिंग मां कंदी आहियां फैबरिक पेंटिंग कंदी आहियां कपिड़े जी पेंटिंग कंदी आ हुन खे कपड़े जी पेंटिंग में मां फैबरिक फैबरिक कलर लॻाईंदी आहियां हुन में मां साड़ी कई पेंटिंग साड़ी में मूं हिक गुल जा फ़ूल ठाहियां औरि पतियूं ठाहियूं पतियुनि में कलर कयां गुलनि में कलर कयां पूड़ी साड़ी में कलर कयां पोइ वरी मां हिकु दफ़ो चद्दर ठाही चादर में बि पूरो कलर कयो हुन में मूं सीनरी ठाही हुई चादर में चादर में सीनरी ठाहे करे तकिए जे गिलाफ में बि सीनरी ठाही ऐं सुठे ढंग सां उन खे कलर कयां ॿी कला मां कंदी आहियां कांच ते कांच जे मथां बि कलर सुठा लॻंदा आहिनि कांच जा गिलास आहिनि पॉट आहिनि कांच जा ऐं कांच जा शीशा जेका लॻियलु हूंदा आहिनि दरवाज़नि ते हुननि ते बि सुठो कलर मां लॻाईंदी आहियां औरि ऑयल कलर औरि हुन जे मथां बि सुठो सुठो पेंटिंग कंदी आहियां सुठे ढंग सां इलाही सुठी लॻंदी आहे हिकड़ी मां पेंटिंग कंदी आहियां लकड़ी जे मथां लकड़ी जे मथां बि इलाही सुठी पेंटिंग लॻंदी आहे हुन खे कलरनि खे वठी ईंदी आहियां पोइ लॻाईंदी आहियां सुठे ढंग सां ऐं हुननि खे कॾहिं कॾहिं फोटू ठाहींदी आहियां कॾहिं कुझु ठाहींदी आहियां पोइ हीअं करे मां कलर कंदी आहियां ड्रॉइंग जा